میرے علاقے میں مختلف فصلیں جو اگائی جاتی ہیں وہ ہیں گندم جَو چنا اور سرسوں والے بیج اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے جو ہے آٹا تھا آٹا کا تھان اور اس چاول یہ ساری جو چیز جتنے بھی دھان ہیں وہ سارے سال بھر اگائے جاتی ہیں یہ فصلیں کیوں کہ یہ فصلیں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ کھاتے ہیں انڈیا شہر میں اور جو فصلیں موسمی ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں چنا سرسوں والے بیج